आङो दाख्लैसो मोनसे गेस स्टप गोदान लाबोदोंमोन माने सौखा मोनथाम गोनां माने अरदाबा मोनथाम आरोखि माने मोनथाम नालाय ओंखाम ओंख्रि फारसे गाइखेर साहा जेन'बा मावनाय दांनायाव थाब थाब जाबाय नालाय मोजां मोनो आरो जोङो खम समावनो गोबां खामानि मावनो हायो गोबां बस्थु जों संनो हायो बेनिखायनो बिदि अरदाब मोनथाम मोनब्रै गोनां गेस स्टपा बिराद मोजां आरो जोंनि थाखाय आरो बार्नारफोराबो मोजां जेन'बा अरा गिदिर गिदिर जोङो फिसा नङा आरो लायथारबो नाङा बियो माने अथ'मेटिक अन थाखायो जोङो अफ अनल' खालामनांगौ बिनिखायनो जोङो बेबायदि गेस स्टप लाबोयोबा मोजाङै नायनानै लाबोनांगौ जे जोंनि खामानियाव मोजां जों जेन'बा थाब थाब खामानिखौ मावनो हायो